छा मां ओला कस्टमर सर्विस सेंटर में थी गा॒ल्हायां मां तव्हां जी ओला कम्पनीअ में हिक गाडी॒ बुक कई आहे बा॒हिरि आउट स्टेशन वञण जे लाइ त मूंखे ड्राइवर जो फलाणे फलाणे ड्राइवर जो मेसेज आयो आहे की बुकिंग उनखे मिली आहे पर मूंखे उन ड्राइवर जे बारे में कुझु जानकारी खपे जेकी तव्हां मूंखे बु॒धायो पहिरीं त उन जी रेटिंग कीअं आहे उहो ड्राइवर घणो झूनो आहे तव्हां वटि ऐं केतिरे वक़्त खां तव्हां वटि कमु करे रहियो आहे उनजो कुझु कुझु फीडबैक बि तव्हां वटि बि॒यनि कस्टमरनि मां मिलियो हूंदो त हो कहिड़े हिसाब जो आहे गाडी॒ बराबरि त हलाईंदो आहे घणी तकिड़ी त न हलाईंदो आहे मत़लबु नार्मल स्पीड में ई त हलाईंदो आहे ऐं गाडी॒ हलाइणु वक़्तु हुनखे ड्रिंक करणु जी या सिग्रेट पीअणु जी काई आदत त कोन्ह अथसि न या बी॒ काई ग़लति आदतु अगरि इएं काई बि गा॒ल्हि आहे त तव्हां मूंखे महिरबानी करे बु॒धायो छो त मूंखे हिकु त जामु परे वञिणो आहे ऐं बि॒यो मां अकेली लेडीस सां गडु॒ हिकु नंढो बा॒रु आहे त तव्हां समुझी सघो था की लेडिस लाइ कहिडो॒ अगरि ड्राइवर बराबरि न हुजे त केडो॒ डु॒खियो थी सघंदो आहे उहो सफ़र ऐं बा॒र जीअं नंढो आहे त किथे विच ते बीहणो आहे कंहिंमाहल बि बा॒र खे बाथरूम थो लगे॒ या वरी कुझु दाबो॒ थो अचे या वरी काई रेस्टोरेंट थी अचे त इएं बीहंदो त सहीं न तव्हांजो ड्राइवर किथे कहिड़ा कहिड़ा ड्राइवर छा थोरो ग़ुस्से वारा हूंदा आहिनि ऐं कस्टमर सां बराबरि न हलंदा आहिनि त मूंखे ओड़े हिसाब जो ड्राइवर न खपे त महिरबानी करे तव्हां ड्राइवर जी मूंखे जेकी ह़क़ीक़तु आहे उन हिसाब सां मूंखे जानकारी डि॒यो जीअं मुंहिंजो बि सफ़र सवलो रहे ऐं तव्हां लाइ बि कोई दिक़तु न थिए ऐं न ही मुंहिंजे लाइ